یہ سویگی پر دکھا رہا ہے کہ اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے لیکن اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ اگر چھ سو کا خریدیں گے تو آپ کو ایک سو بیس روپئے یا نائنٹی روپیز کا آپ کو صرف ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اس میں بھی یہ ہے کہ بعد میں پھر کنوینینس فی اور ڈلیوری چارج یہ سب لگ کے پھر اتنے ہی بیٹھا جا رہا ہے تو کوئی فائدہ ہے نہیں باقی اور دیکھتے ہیں اس میں اندر جا کے شاید ہو سکتا ہے مل جائے ایک اور ہے ایک اگر آپ پے ٹی ایم سے کریں گے تو اس سے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تیسرا یہ موبی وک سے کریں گے آپ تو اس سے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا بہرحال سویگی کے اندر ہیں کئی سارے ڈسکاؤنٹ ہیں وہ جس طریقے سے ہم آڈر کریں اس حساب سے ہمیں ملے گا پانچ سو روپئے کا کھانا منگوائیں گے تو اس حساب سے الگ ڈسکاؤنٹ ہے سو روپئے کا منگوائیں گے تو اس کا الگ ڈسکاؤنٹ ہے دو سو کا منگوائیں گے تو اس کا الگ ڈسکاؤنٹ ہے اس طریقے سے سارے ڈسکاؤنٹ اس میں بنے ہوئے ہیں